भारतांतले कांय फामाद खेळ म्हणल्यार फुटबॉल क्रिकेट बॅडमिंटन बुद्धीबळ एक्सेट्रा अशे खूब खेळ आसात देशाचो क्रिकेटांतलो फामाद तालीमबाज म्हळ्यार महेंद्र सिंग धोनी ताणें आमच्या देश भारता खातीर खूब वर्सां कॅप्टनशीप निभयली आनी तो चेन्नई सुपर किंग्स हाचो लेगीत कॅप्टन जावन आसा तो भारताचो सगळ्यान बरो फामाद विकेट किपर जावन आसा ताचें उत्तम खेळ पळोवन मनाक बरें दिसता